हमे आर चित्र बनबै छियै तऽ बहुत अच्छा लकीर घीचकऽ रङ्ग पैटर्न कऽके चित्र बनबै छै मधुबनी जिलाके एगो चित्र बनै छै बहुत मार्केटमे बहुत अच्छासँ बिकै छै चित्र ओकर बादमे अच्छा लगै छै चित्र हमे आर चित्र बना बना चित्र बना बनाके बनाकऽ म बजारमे बिकैत छै तऽ बहुत अच्छा लागै है चित्र बनाकऽ सबके चित्र बनाकऽ बेचयमे बहुत अच्छा लागै है सब चीजके चित्र बना बनाके रङ्ग रङ्ग करय पड़ै है पेंटिंग करके ओकर बाद सब बजारमे गाँवमे सब बेचकऽ बेच बेचयमे बहुत अच्छा लागै है सब पेंटिंग बना बनाकऽ कल रङ्ग भरिकऽ रङ्ग भरिकऽ ओकरा बादसँ लकीर खीचकऽ पेंटिंग बनाकऽ रङ्ग भरिकऽ सब चीज अच्छासँ कऽके रङ्ग बनाके पेंटिंग बेचयमे बहुत अच्छा लागै है पेंटिंग बना बना कऽ कोइ भी पेंटिंग बनाकऽ बेचयमे हमरा बहुत अच्छा लागै है पेंटिंग बना हर रङ्ग भरि भरिकऽ पेंटिंग बनाकऽ सब सब कलरके रङ्ग भरिके ओकर बाद कोइ भी चित्र बनाकऽ अच्छासँ बेचकऽ लोग बहुत अच्छासँ रखै छै चित्र अपना घरमे लगाकऽ बहुत अच्छा लागै है